हाँ कौन आप क्या बेचते हैं हाँ कौन कौन सी सब्ज़ी है आलू आलू क्या भाव है और टमाटर क्या भाव है कटहल दे दीजिए एक किलो और एक पाव क्या बोलते हैं टमाटर दे दीजिए मिर्ची कैसे है तो कितना हो गया आधा के सॉरी ढाइ सौ ग्राम का हाँ दे दीजिए तीनों कितना हो गया तीनों जोड़ करके आलू एक के जी कटहल बोले थे कटहल बोले और मिर्ची एक पाव बोले हाँ हाँ हाँ मेरे पास तो मेरे पास ऑनलाइन ही सुविधा है पे कैश नहीं है अभी कैश नहीं है ऑनलाइन ही पेमेन्ट करेंगे हम और बाहर से भी सब्ज़ी वग़ैरह मँगाते हैं क्या बाहर से भी सब्ज़ी मँगाते हैं जैसे हो गया आपको कोई फल उल है तो वह भी मँगाते हैं क्या देखिए क्यू आर गया आपके ऊपर बैंक में वह गया पैसा हम कर दिए हैं ठीक है भैया थैन्क यू हाँ